اردو لینگویج میں ویسے تو بہت سارے جملے یا پھر محاورے ہیں لے جو کہ ہم لوگ روزمزہ میں بولتے ہیں ان میں سے بس ابھی تو آپ کو نہیں بتا سکتی پر کچھ میں آپ کو اس میں سے بتانا چاہوں گی اور کیونہ ہمیشہ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں کسی کے سامنے استعمال کرتے ہیں بتانے کے لیے ایسے ہم بول دیتے ہیں وہ محاورے جیسے کہ پیسہ بولتا ہے پیسہ بولتا ہے اور سچ میں پیسہ بہت بولتا ہے امیر باپ کی بگڑی اولاد وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے دوست دوست نا رہا جو دوست کہ دشمن بن گئے اور ایک اور ہے عقل بڑی یا بھینس عقل کی طاقت یا جسمانی طاقت کا کیا زیادہ ہے تو جس سے کہ یہ چارپانچ کچھ ایسے محاورے جملے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ اپنی عام بھاشا میں استعمال کرتے ہیں گھروں میں دوستوں کے بیچ میں